हँ हम दौड़य छी हम रेगुलर दौड़य छी हम अपन विद्यालयमे कम सँ कम आधा घण्टा रेगुलर दौड़य छी दौड़नाइसँ हमरा ई फायदा मिलइए हमर देह स्वस्थ रहय यऽ दिमाग साफ रहय यऽ हमरा पढ़यमे मन लागइए आओर देह सबके दर्द सब बन्द भए जाइ यऽ आओर दौड़नाइके इएहो फायदा छै जे जेना कि अहाँ खेलबय रस्सी कूद जम्प सूट इएह सब खेलबय तऽ अहाँ सबके बहुत नीक लागत इएह दुआरे हमहुँ दौड़य छी हम अपन मोहल्लोमे जाइ छी या अथी कलम सब होइए कलम गाछी इएहो सबमे जाइ छी दौड़य छी दौड़नाइसँ हमरा ई जान होइए जे हमर देह सबके दर्द या अथी जॉगिंग भए जाइ यऽ बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ मन साफ रहय छै हाइट बढ़य यऽ आओर ई सबसँ दौड़नाइसँ बहुत फायदा होइ छै इएह सब जानकारीके लेल हमहूँ दौड़य छी आओर हमरा सबके साथ हमर फ्रेंडो सब जाइ यऽ दौड़ दौड़ मे आओर दौड़मे एन सी सी के आइकाल्हि तऽ एन सी सी योमे बहुत लोक लेना छै हमहूँ एन सी सी मे लेना छी